हां अनुपमा होई आ यह रिश्ता क्या कहलाता है होई आ उसदे बाद कामेडी शो ऐ कपिल शर्मा दा ओह् दिखने आं ते कन्नै तारक मेहता दा उल्टा चश्मा दिखने आं ते यह रिश्ता क्या कहलाता है बचपना कोला दिक्खा ने आं ते अजे तक दिक्खदे गै रोह्ने न मिगी लगदा बुड्डा होई जाना तां मी एह् खतम निं होना ऐ पर मजा बी औंदा इस्सी दिखने अस कदे कोई के मरा दा कोई जिंदा होआ दा बट इ'यां मजा आंदा इस्सी दिखने दे दूआ अनुपमा दिखनी अ'ऊं तां दिखनी थोह्ड़ा इंस्पिरेशन ऐ मतलब की मतलब पेशेंस सिखंदे कि लड़ना कियां एह् बो तां मजा औंदा ते कामेडी शो ऐ जेह्का कपिल शर्मा दा उस्सी दिखने जैदा मजा तां आंदा कि बंदा थोह्ड़ा डरे दा मतलब स्ट्रेस च होए मतलब टेंशन होए कोई थोह्ड़ा इ'यै थोह्ड़े देर ना बंदे रिलैक्स होई जन्दा इ'यां मजा आंदा उस्सी दिक्खने बड़ी सारी मतलब प्राब्लमां होंदियां दमाके च ओह् जन्दियां उठी थोह्ड़ा बंदा हस्सी लैंदा निं ते अजकल्ल कुत्थें लोग हसदे न नोह्ड़े कन्नै थोह्ड़ा मजा आंदा दिखने मिगी तां अस ओह् कपिल शर्मा शो दिक्खने आं ते कन्नै बड़ा मजा आंदा ते उसदे बाद तारक मेहता दा उल्टा चश्मा जेह्का शो ऐ ओह् मतलब कि अस साढ़ा पूरा परिवार साड्ढे अट्ठ बजे बेंह्न्दे ते सारे शुरू होई जन्दे दिखना उस्सी ते बड़ा मजा आंदा उस्सी दिखने कि की ओह्दे बिच केह् होंदा कि अलग अलग जाती दे लोग किट्ठे होइये रौह्न्दे ताकि कियां रौह्ना चाहिदा कन्नै केह् करदे ओह्दे बिच हलाकी कोई प्राब्लम आई जन्दी सारे मिलियै उस्सी ओह् करदे मतलब साल्व करदे ते ओह् दिखना बड़ा मजा आंदा इंस्पायरिंग ऐ ओह् ओह्दे च मोरल वैल्यू उस्सी जेह्के मोरल वैल्यूज न ओह् पता चल्दियां ते निक्के बच्चे कन्नै बिठाइये दस्सना चाहिदा कि उत्थें नमीं नमीं चीजां सिक्खने मिल्दियां ते ओह् अच्छी चीज ऐ ते बच्चे आस्तै बी अच्छी चीज ऐ ओह् बी ची मतलब सिक्खने थ्होंदी कि कियां कोई बी प्राब्लम ऐ कियां मुसीबत होए कियां नोह्ड़े कन्नै निकलना उत्थुआ कियां केह् करना ते तां ओह् मिगी मतलब जेह्का एह् शो ऐ तारक मेहता दा उल्टा चश्मा ओह् शैल लगदा